جب سے ہم اسکول میں پڑھائی کیے تب سے جو ہے ہم صبح صبح اور شام کو دوڑتے ہیں اسکول میں کھیلتے ہیں کل کودتے ہیں اور دوڑتے بھی ہیں ہاں اتنا دوڑتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کوئی شریر میں بیماری نہیں رہتا ہے دوڑنے سے جو ہے اس کا جتنا بھی گندگی ہے وہ ختم ہوتا ہے دوڑنے دوڑنے سے کارن ایک بے ویایام ہوا جس سے جو ہے تھکاوٹ کوئی محسوس نہیں ہوتا جتنا بھی تھکاوٹ ہے وہ دور ہو جاتا ہے جیسے لوگ کثرت کرتا ہے اسی طرح ہم لوگ دوڑتے بچپن میں ہم نے جب سے اسکول میں رہے تب سے جو ہے کھیلے کودے دوڑے ہاں اس کے بعد ابھی بھی فی الحال صبح صبح جب ٹہلنے کے لیے دو دو گھنٹہ تین گھنٹہ چلے جاتے ہیں باہر نا دو کلو میٹر تین کلو میٹر چار کلو میٹر ڈوڑتے ہیں دوڑتے ہیں اور کھیلتے ہیں کودتے ویایام کرتے ہیں اس سے جو ہے شریر کے کا جو ہے جو ہے میرا شریر سوستھ رہتا ہے کوئی دقت نہیں رہتا شریر میں جو ہے اس کا پاچن شکتی جو ہے وہ بھی جو ہے کام کرتا ہے شریر کا جتنا بھی پاٹ پرزا ہے وہ بھی کام کرتا ہے کوئی چیز میں دقت ہی نہیں ہوتا ہے کھانا بھی اچھا سے ہضم ہوتا ہے تو دوڑنا آدمی کو جو ہے بہت اچھا ہے دوڑنے سے کوئی ہانی کارک ہے ہی نہیں شریر میرا سنٹوشٹ ابھی بھی میرا عمر جو ہے چالیس پینتالیس پچاس کے لمسم میں ہے جس سے میرا شریر ابھی جو ہے پورا سوستھ کا سوستھ ہے کوئی دقت نہیں ہے ابھی بھی ہم دوڑتے ہیں